खेत में या घर पर काम करते समय अपना मनोरंजन हम करते हैं लोगों से बातें करते हैं लोगों के साथ में बैठते उठते हैं गीत गाते हैं भजन गाते हैं और हम अपना मनोरंजन करते हैं मनोरंजन करने के लिए कोई विशेष समय नहीं कि उसी समय पर मनोरंजन हो हम गुनगुनाते रहें तो हमारा समय जो है मनोरंजन हो जाता है मनोरंजन करने के लिए ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती किसी विषय को लेकर खुद ही मतगणना करें तो हो जाएगा आपका मनोरंजन किस प्रकार से करना है कैसा करना है ये सारी बातें इसी विषय को लेकर हम आप लोगों से चर्चाएँ कर रहे हैं और खेत पर हम ऊँचे स्थान पर बैठकर गीत गाएँ कोई सा भी गीत गाएँ जिससे हमारा मनोरंजन हो जाए घर पर काम करते समय पड़ोसियों के घर पर आवाज देकर उन्हें प्रेरित करें कि वो कोई अच्छी सी कहानी हमको सुनाएँ तो हम घर पर रहकर भी प्रेरणादायक स्टोरी सुन सकते हैं और हम काम कर सकते हैं काम भी होगा और समय पर आपका मनोरंजन भी होगा हर समय लोक गीत गाते रहें लोकगीत बहुत महत्वपूर्ण गीत होते हैं जो कोई भी व्यक्ति गा सकता है उसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं होती है और गीत गा सकता है